हलो

जी मैम बताइए

जी बिल्कुल घुमा सकते हैं हाँ मिल जाएगी टेक्सी मिल जाएगी

जी मैम बताइए आवाज़ आ रही आ रही काफ़ी जगह है यहाँ पर मैम घूमने के लिए आप तो आप कहाँ घूमना चाहती हैं मैम यहाँ चलेंगे हाँ हो जाएगा आपको मिल जाएगी टेक्सी मिल जाएगी आपको जी हाँ सारी सुविधा मिलेगी आपको पैसा किलोमीटर के हिसाब से लगेगा आपका हाँ रूम रूम भी बुक है नहीं टेक्सी से ही फ़ैमिली भी टेक्सी ही रहेगी और रूम भी मिल जाएगा रुकने के लिए अब रूम भी मिल जाएगा होटल भी है सारी व्यवस्था है रेट मानकर चलिए साढ़े सात आठ हज़ार रुपये और रूम ए सी रूम मैम ए सी रूम जैसे आप लेना चाहें हूँ होटल है हमारे कोची में है एक होटल है कम हो जाएगा हाँ हो सकते हैं हाँ तो कम हो जाएगा इस टाइम हम रेडी हैं हाँ गाड़ी तो रेडी है गाड़ी तो खाली है नमस